जी हाँ समाचार पत्रों में अगर कुटीर उद्योग कृषि उद्योग को अगर इसमें शामिल किया जाए तो बहुत बढ़िया कृषि में बहुत सारे विकास का मतलब रोजगार के कार्य हैं कृषि में बहुत सारा काम हो सकता है कृषि से कैसे लाभ उठाया जा सकता है कृषि में अगर समाचार पत्र से जुड़ेगा तो उसमें पर डे के भाव मालूम पड़ जाते हैं कौन से भाव क्या फसल है किसानों को बेचने में सुविधा रहती है उससे आदमी जागरूक रहता है कि कब क्या चीज है कब पानी गिरेगा कब मौसम बिगड़ सकता है कब क्या हो सकता है तो उसमें सारी जानकारियाँ खेती की उसमें आएँ तो वो बहुत फायदा होता है किसानों को सारी जानकारी मिल जाती है उसमें और उसमें रोजगार भी है आपके टेक्टर वालों को रोजगार है मजदूरों को रोजगार हे कृषि में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे मजदूरों द्वारा करवाना पड़ते हैं तो वो कृषि एक रोजगार का हब भी है और यह लाभ का फायदा भी है कृषि में कोई दिक्कत नहीं कृषि का अगर भाव समाचार पत्रों के माध्यम से कृषि में अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छी सुविधा मिलती है उससे भाव मालूम पड़ जाते हैं अब किसान मंडी बंद रहेगी कब चालू रहेगी ये सारी जानकारियाँ तो ये समाचार पत्रों से मिल सकती है तो समाचार पत्र तो उसके लिए महान है कोई दिक्कत नहीं इसमें और कब पानी गिरेगा मौसम के बारे में बता देता है वो वो आपके ओलावृष्टि या पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा ठंड कैसी क्या रहेगी ओला किधर गिरेगा कोहरा किधर गिरेगा वो सब बता देता है समाचार पत्र तो किसानों को उससे सब पहले मालूम पड़ जाता है तो किसान अपनी पहले से व्यवस्था जोड़ लेता है वो और फसल भी अच्छी आती है उससे ताकि उसको मालूम पड़ जाए तो वो नुकसान से बचा सकता अपनी फसलों को और बढ़िया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है